बर' रावआ जोंनि बर' हारिनि मोनसे बिमानि राव होननानै जोङो बुङो जों बर'फ्रा गासिबो जोङो बर' रावखौनो जोङो रायज्लायजोबो दानि बे रायजोआव जोंनि बे बि टि सि एबा बि टि आर बेवहाय जोङो जेसेबां बर'फोर दङ जोङो दा बर' रावजोंनो जोङो रायज्लायजोबनांगौ जायो बर' जोंनि बे बर' सायत' सभा बर' सायत' सभाया बर' रावखौ फेहेरनो बर' रावखौ गोसारहोनो बर' रावखौ थांनानै थाहोनो थाखाय गोबां माने बिदिनो नाजागासिनो दङ दा जायनि फलआव दा जोङो स्कुलफ्राव उन्दैनिफ्राय जोङो बर' मिडियाम फरायनानै जोङो बे बर' रावखौ जोङो फोथांनानै लाखिनो थाखाय जोङो नाजागासिनो दङ नाथाय जोंनि बे साखाथि बाखाथिआव जों थानाय जायगायाव बर'नि अनगायैबो गुबुन गुबुन हारि माहारिफोर दङ दा गुबुन गुबुन हारि माहारिफ्रा दा बर' रावखौ जों रायज्लायोब्ला बिथांमोनहा हयथ' माने बुजिया बुजिया जायो जोंबो गुबुन हा गुबुन माहारिनि रावफोरखौ जोंबो गासिबो बुजिजोबनो हाया दा बेखायनो जों बर' राव रायज्लायग्रा जोङो बे ओ बर' माहारिफ्रा जोङो गुबुन मानसिफोरजों जोङो रायज्लायोब्ला मोगा मोगि जायोब्ला जोंहाबो माखासे एसे जेंना फैयो दा बे जेंनाफ्रा जाहैबाय जोङो बबेबा जायगायाव थाङोब्ला एसे गोजान जायगायाव थाङोब्ला जोङो बर' रावखौ जोङो गासिबो जायगायाव जोङो बाहायहैजोबनो हाया जि जायगायाव असमिया रायज्लायग्रा बाहाय असमिया ओ फ्रा बर' रावखौ बुजिया गुबुन बेंगलिफोर रायज्लायग्रा एबा नेपालि एबा आदिबासि बेफोर जायगायाव जों बर' रावखौ जों रायज्लायहैयोब्ला बिथांमोनहा बुजिजोबा जों जोंनि जोंनि रायज्लायनायखौ फिन होनो हाया दा बेवहाय जोंहा माखासे उसुबिदा जोंहा मोगा मोगि जानांगौ जायो दा बे जोंनि जायगायाव जोङो बे मोगा मोगि जानायफोरखौ जोङो बोस्रांनो थाखाय दा जोंनि रायजोफ्रा जोंनि सरकारा जों बेखौ नाजानांगोन जोंनि दा बे फरायसालिफ्राव जेसेबां माने बर' फरायसाफ्रा बर' मिडियाम फरायदों बे बर' मिडियाम फरायनाय गथ'फ्रा गुबुन रावखौ बारा बुजिनो मोना बर' जोंनो जायो दा बेनिखायनो बे बि टि सि एबा बि टि आर ओनसोलाव जोङो गासैबो हारि माहारि जोंजों लोब्बा थानाय जोंजों संसार जाफानाय बे गुबुन गुबुन माहारिफ्राबो जाहाथे बर' रावखौ बिथांमोनहाबो बुजिनो मोनो बर' रावखौ बिथांमोनहाबो सोलोङो होमब्लासो बिथांमोनहाबो बर' रावखौ सोलोंनो हाब्लासो बुजिब्लासो जोंनि रायज्लायनाय मानायफ्राव जोंनि मोगा मोगि जानाया जोंनि ओ बे जेंनाफ्रा माने बोस्रांनो हागोन दा बेखायनो जोङो बर' रावखौ जोङो गासिबो हारि माहारिआ बुजिनाय बादि रोंनाय बायदि जोङो फोरोंनांगौ होमब्लासो जोंबो बर' रावखौ फोरोंनो हाब्लासो बिथांमोनहाबो बर' रावखौ ओ बुजिब्लासो सोलोंब्लासो होमब्लासो जोंनि बे बर' रावआ गोसारगोन आरो जोंनि बर' राव रायज्लायनायाव जोंहा जेबो जेंना थानाय नङा बेखायनो जोङो बर' रावआ ओ जों रायज्लायनायाव ओ दानि मुगायाव ओ जेबो जोंहा जेंना खैफोद जायिबादि जोंनि ओनसोलाव जेसेबां माने हारि माहारि जोंजों लोगोसे संसार जानानै दङ जोङो बिथांमोनजों जों जाहाथे माने जोंनि बर' रावजोंनो रायज्लायनानै जोङो ओ बिथांमोनखौबो बुजिहोनो हायो बिथांमोनहाबो जाहाथे बर' रावखौनो रायज्लायनांगौ जायो बेनिखायनो बेखौ दानि बे मुगायाव दानि सरकाराबो बिथांमोननोबो सुबिदा होनांगौ बर' राव रायज्लायनो थाखाय बर'खौ सोलोंनो थाखाय सुबिदा होनांगौ होमब्लासो बिथांमोनहाबो सुबिदा मोनब्लासो बर' राव रायज्लायनो हाब्लासो जोंहाबो मोगा मोगि जानायाव जोंहाबो माने जेबो ओ खैफोद थानाय नङा जों जेरख'म दा गुबुननि रावजों जोङो सोलोंनो गोनां जादों गुबुनाबो जोंनि रावखौ सोलोंनांगोन होमब्लासो आदान प्रदान जाब्लासो जोंबो बर' रावखौ गारनानै जोंबो माखासे रावखौ जोङो दा रायज्लायनांगौ जायो खिन्थु बांसिनानो जोङो बर'फ्रा दानि मुगायाव माने बर'नि बादै गुबुनखौ बारा बुजिया जायो जायनि फलाव माने एसे जेंना सौफैयो बेनिखायनो बै बिथांमोनखौबो जाहाथे बर' सोलोंनो हायो जाहाथे बर'खौ फोरोंहोनो हायो दा बेनिखायनो बे मुगायाव बे ओ सराकाराबो बेखौ नाजानांगौ जोंनि सरकारा होमब्लासो जोंहाबो बर' रायज्लायनायाव जेबो माने जेंना गैयि जानानै फैगोन